गाइखेर फानग्राना नोङो बिसिबां साथि थाखा ओमफ्राय माथो गाइखेरखौ मोजां हराखै नोंलाय माथो आं मोजांखौनो मोनाखै

खोनादों साथि थाखा गाइखेरा मोनबालाय आं सेरनैसो लांगौमोन नोंनि गाइखेरा माथो इसे गाज्रिसो दैलालासो नुदों आङो दै होदों नामा नोंलाय दे दैलाला नुनायखाय आङो दिनै लांलाहाय मैया लांनायाबो गावदोंसो माथो फुदुंदोंमोनदा ओम आं फुदुंदोंमोनहाय दे दे गाबोन फैसाखौबा लाखियो नोङो गाइखेरखौबा मोजां हरा नोङो गाबोन मोजां खालाय माथो थाइसेबो खमायथारा नोंलाय फैसाखौलाय थाइसे थाइनैथ' खमायनांगौ

दाखालि लांनायाबो गावदोंहाय गाइखेरा इसे गोसोम गोसोम जादों इसे मोजां मोजां हर

ओमफ्राय खैखिजि ओंखारो गाइखेरालाय ओम सेरबाखो नों बबाव बबाव फानो ओम ओंखायनथ' नों गाइखेरखौ इसे मोजां खालायहाय

एसे मोजां मोजां खालायना हरदे उम फैसायाथ' ओरैनो फैयाना इसे मोजां बानाय

दे दे मोजांयै बानायनानै दोनथारनांगोनहाय ऐ दै लगाय नाङा ओम दै लगाय नाङा दे गाइखेरा गावोहाय गावो गावो